हैलो हाँ नमस्कार सर समस्तीपुर ज़िले में तो होती है कौन कौन सी समस्तीपुर ज़िला में कौन सब खेती होती है अभी कौन चीज़ गेहूँ कब बोई की जाती है और धान कब की जाती है कौन सी फ़सल अच्छी होती है अच्छा मक्का सब्ज़ी उगाई जाती है सब्ज़ी भी उगाइए जो सब्ज़ी का कैसे बोए अथी करते हैं इसमें ताज़ी सब्ज़ी और सब्ज़ी भी उगाई जाती है कौन सी कौन कौन सी सब्ज़ी होती है इसी इस ज़िले में और इसके बाद फिर भी बोआई होगी और मूँग भी होती है अच्छा ठीक है